मां रिचा जसवानी सैक्टर नौ खां ॻाल्हायां थी पई मां अचानक सां हितां झूलेलाल भवन मां वञा पई त ॾिठो कि सड़क ते दरार पइजी वई आहे हुते हो पाणी जो रिसाव थो थिए पाणी जो रिसाव एतिरी तेज़ु थो थिए कि उन सां काफ़ी मुश्किलनि जो सामनो करिणो पवंदो अगरि उते गड्ढो थी वियो त ॿार या कोई बि मोटर साइकिल या कुझु वेंदी त उन में दिक़त थींदी किरण जो भउ आहे त मां ए अथोरिटी खे पाणीअ जे रिसाव जी रिपोर्ट कयां थी पई उहे ॿुधाइण थी चाहियां कि जल्दी सां जल्दी हिते पाणी जो रिसाव रोकीनि न त पाणी जी बि हिन में फ़ालतू जी खपति थी थे पाणी वहे थो ऐं हुते दरार पइजी वेंदी सड़क सॼी ख़राबु थी वेंदी माण्हू जे किरण जो भउ रहंदो ॿारण जो बि ॿारनि जो बि ॾाढो भउ आहे उते त पहिले हिन खे अची करे ठाहीनि